आङो आंनि मबाइल रियेलमि खौ बायदोंमोन तु थावजेन तुइन्ति अवान माइथायाव आरो बेखौ आं फ्लिपकार्त निफ्राय बायदोंमोन बेनि गासैबो दिसप्ले केमेरा आरो माखासे स्तरेज कुवालिटि बेफोरो मोजां दा बिनि दिसप्ले या अवान तुइन्ति हार्त्ज आरो तास सामप्लिं रेम फ्राबो मोजां अवान फर्तिफर हार्त्ज आरो बिनि केमेरा फ्राबो माने कुवालिटि या मोजां आरो ओमफ्राय बिनि सार्जिं एक्सपिरियेन्स आबो मोजां थार्ति मिनिट आवनो जिर' तु हान्द्रेद बिदि जायो ओमफ्राय आरो बिनि दिसप्ले बेफोरबो बिराद स्मुथ सोलियो बिनि बेकआप बेटारि बेफोरबो फायब तु सिक्स आवार्स ओमफ्राय बेनि केमेरा कुवालिटि या सिक्सतिफ'र मेगा पिक्सेल आरो फ्रन्त आवबो सिक्स्तिन मोजांआनो